यहाँ तऽ वैसा व्यवस्था नहि ना हइ जे पुस्तकालयके व्यवस्था ना हइ तऽ लोक अपना घर ही पढ़ै छै हमहुँ अपना घर ही पढ़ै छी जहाँ हम बहुत सा बुक खरीदके पुस्तक खरीदके रखै छी हमरा बुक पढ़नाइ बहुत अच्छा लगैए जे हम घरपर हमेशा पढ़ैत रहै छी रहै छी लेकिन यहाँ पुस्तकालय होनाइ बहुत जरूरी हइ जे लोग नहि करि पबै छै जकरा पास पैसा नहि रहै छै उ नहि पढ़ि पबै छै एहिके लेल थोड़ा दिक्कत हो जाइ छै उसब के लेकिन बुक पढ़नाइ बुक होनाइ पुस्तकालय होनाइ बहुत जरूरी हइ पुस्तकालयसँ ज्ञान मिलै छै जे ज्ञान लोकके बहुत आगे तक ले जाइ छै पुस्तकालय होनाइ बहुत जरूरी हइ लेकिन यहाँ पुस्तकालयके व्यवस्था तऽ नहि हइ लेकिन बच्चा जे भी होइ छै ओ करै छै पुस्तकालय हमरा घर पुस्तकालय तऽ हमरा पास नहि हइ लेकिन हम बहुत से किताब खरीदके रखै छी जे खुद पढ़ै छी लेकिन पुस्तकालयके बारेमे हम इएहे कहब जे पुस्तकालय होनाइ बहुत जरूरी हइ पुस्तकालयके बिना कुछ भी ना हो सकै छै पुस्तकमे ओ ज्ञान है जाहिसँ लोग बहुत दूर तक सोचि सकै छै ओकर सोच विकसित हो सकै छै बहुत चीजके बारेमे ओ पता कर सकै छै आसानीसँ जान सकै छै अपन अतीतके बारेमे की हो रहलै हँ हमरा यहाँ ई सबके बारेमे जे बहुत जरूरी हइ हम इएह चाहै छी जे यहाँ पास पासमे ही पुस्तकालय रहै जे बच्चा सब यहाँ पढ़िके आगे बढ़ि सके आओर ओ पढ़ैमे ओकरा दिक्कत नहि होइ हम यही कहब जे पुस्तकालय बहुत होइ के चाही हम इएह चाहै छी जे पुस्तकालय होनाइ बहुत जरूरी हइ आओर जल्दीसँ हो जाइ पुस्तकालयके व्यवस्था यहाँ हर गली गलीमे ताकि लोग पढ़ि सके ज्ञान अर्जित करि सकै